मूंखे जानवर पालणु वणंदा आहिनि उन में आहे कुतो उहो वफ़ादार हूंदो आहे मालिक जे चए ते हलंदो आहे घर जी चौकीदारी कंदो आहे उन सां कॾहिं असी गार्डन में घुमणु वञी सघूं था